बच्चा सबके अच्छा शिक्षा देना चाही बच्चा सबके मतलब काम नहि कराना चाही मतलब बहुत सारा होटलमे देखै छियै कि बहुत सारा बच्चा मतलब अठारह साल से नीचे भी रहै छै ओकरा होटलमे धरा देल जाइ छै काम पर कही कही किछु भी काम धरा देल जाइ छै तऽ ये लऽ कऽ जे छै ने तऽ कही काम पर नहि धराना चाही बच्चा बच्चाके शिक्षा देना चाही